हाँ आप अथि नर्स बोल रहे हैं क्या कैसी कैसी व्यवस्था है हॉस्पिटल में

साफ़ सुथरा

दवाई ऐसा कैसा चल रहा है अच्छा है हाँ हाँ आपके नाम सुने थे और फ़िर हम सोचे कि पहले दवाई ले लेते हैं थोड़ा

अच्छा और सब सबा सेवा में कैसे है सेवा और तो हम सुने थे क्या बोले कि चलते हैं थोड़ा सा दवाई लेंगे अच्छा साफ़ सुथरा अच्छा रहता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कैसी व्यवस्था है ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है अच्छा

आते हैं तब अच्छा अच्छा आ रहे हैं पेसेंट पेसेंट है अच्छा ठीक अच्छा अच्छा शाम होता है सुबह देखता है तो अभी देख रहे हैं न अच्छा पैसा वैसा बहुत अच्छा अच्छा